हाँ अखबार में महिलाओं घरेलू घरेलू महिला जो रहती है उनके लिए विशेष खंड आता है उनके लिए मधुरिमा और मधुरिमा जैसे और भी आते हैं लेकिन मधुरिमा भास्कर में आता है तो उसमें महिलाओं के लिए उनके उनके किचन के लिए उनके सेहत के लिए उनके उनके उनके जो बचत खाते रहते हैं बचत के बारे में घर में घरेलू छोटी बचत के बारे में बताते हैं तो ये बताना भी चाहिए और महिलाएँ को समर्पित कार्यक्रम उसमें रहते हैं और महिलाएँ सीखती हैं समझती हैं और उस हिसाब से अपने कार्यक्रम को सम्पन्न करती है